विभिन्न मौसमके आधारपर पौधा लऽ देखिऔ सावधानी तऽ बरतैके चाही एहि दुआरे पौधापर अगर हम सावधानी नहि बरतै छिए तऽ पौधाके हानिकारक करतै जेना बहुत ज्यादा गरमी पड़ै छै बहुत ज्यादा गरमी पड़लापर धूप धूप बहुत ज्यादा धूप भेलापर पौधाके हानिकारक होइ छै ओकरा तीन टाइम कमसँ कम पानि दिऔ जेना हमरासबके जीवित रहै लेल आहारके जरूरत छै तहिना तऽ पेड़ो पौधाके जीवित रहैलए ओकरा ओहि आहारके जरूरत छै ने तऽ गरमीमे एहि तरहसँ बचैऔ साफ सफाइ करिऔ ओकर अगल बगल देखिऔ दोसर पौधा नहि उगै तकर अहाँ सावधानी रखिऔ ओकर अगल बगलके कोनो गन्दगी चीज नहि जाइ जाहिसँ पौधा सुखि नहि जाइ ठण्डामे भेल अहाँ गमलासँ पौधाके बाहर धूपमे रखिऔ फेर अहाँ ओकरा ज्यादा ओस पड़ऽ लागै छै तऽ ओकरा घरके अन्दर लिऔ जाहिसँ पौधा मुरझाइ नहि ठण्डामे ओकरा धूपके जरूरत पड़ै छै जेनाहिए गरमीमे ओकरा ठण्डाके जरूरत पड़ै छै तेनाहिए ठण्डीमे ओकरा धूपके जरूरत पड़ै छै तऽ एकर सबके देखभाल तऽ हमरे सबके करबाक चाही ने ओकरा हर प्रदूषित चीजसँ बचेबै ओकरा समय समयपर कीटनाशक दवाइ दिऔ जाहिसँ पौधामे कीटाणु नहि लागै पौधामे अगर अहाँ कीटाणु लागि जाइ छै तऽ ओ पौधा खराब भऽ जाएत काल्हिके डेटमे ओ सुखि जेतै गन्दगी चीज पड़लापर भी ओकरा खराबी करै छै जखन हम पेड़ पौधा लगेबै आओर ओकर सावधानी नहि रखबै तखन हमरा सबके की फाइदा पेड़ पौधा लगाकऽ कोनो भी चीजके समयपर देखभाल केनाइ सबसँ ज्यादा जरूरी छै तेनाहिए पेड़ पेड़ पौधाके अपना जकाँ मानिऔ अपना जकाँ ओकर देखभाल करिऔ समय समयपर ओकरा हर चीजके आहार दिऔ समय समयपर ओकर जे जरूरत छै से ओकरा पूर्ति करिऔ ओ ओहिसँ की हेतै ओ हमरा हमरा ओ बढ़िआँ ऑक्सीजन देतै ऑक्सीजन जे देतै से देतै हमरा हर प्रदूषित चीजसँ बचेतै हमरा पेड़ पौधा आसपास हमरा एहि दुआरे कहै छिए हमरा सबके शुरुआतेसँ अपना आसपास पेड़ पौधा लगाउ अपना आसपासके शुद्ध वातावरण बनाउ ईसब करनाइ बहुत ज्यादा जरूरी रहै